हेलौ ओ आं ओरै बेंटलनिफ्राय नोंसिनि मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन आरो बे बोथोरा माबायदिथाय औ ओमफ्राय गोलोम बोथोराव माबायदि गोलोमो गुदुं जाहैयोथाय एसे टेमपारेचारफोरा ओम ओमफ्राय

ओमफ्राय दा गोलोम बोथोराव बा होजों जायगाया माबायदि बेरायथाव बोथोरा ओम ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय बांद्राय माबा गाज्रि जाखाया ना दाबायदि टाइमाव ए होम्बालाय ओ गरमालाय बांद्राय गरम जाखायाना बिदिनो बोथोरफ्रा दा ओम नोंसिनि जायगायाव माबायदि टाइमाव बेरायनो साबसिन जायो खिन्थाना एसे खिन्था माबायदि होम्बालाय बेला फुंआव थांनाया साबसिन बेलासेआव बेरायनाय साबसिन जागोन बे मोनासिफोराव बोथोरा एसे साबसिन थायो

आंनि मुङा फुंजा बिदिनो मिलायथाव जायगा नागिरदोंमोन आरो दा आङो बोथोरनि थाखाय जेरावबो बेरायनो हायाखैमोन आरो गरमनि थाखाय बेखायनो आं नोंसिनि जायगायाव एसे बेरायथाव होननाय खोनानायखाय बोथोरा मोजां होनना खोनानायखाय आङो नोंसिनि जायगायाव बेरायहैनो थांनो नागिरदोंमोन आरो बोथोरनि थाखाय ओम दे होनबा